नमस्ते सर सर हम स्कूल शो खोले हैं उसमें कुर्सी मेज़ के लिए लकड़ी किसी लकड़ी का बना मेज़ कुर्सी किस पड़ते पर किस दाम का मिलेगा सर जी सर तो सर सागवान का तो महँगा पड़ेगा सर सागवान की लकड़ी तो महँगी पड़ेगी सर

जी सर जी सर जी सर

कुर्सी वुर्सी भी बनवानी है सब सर कुर्सी वुर्सी कितने की पड़ेगी सर जी सर जी सर मेज़ एज़ बनवाने हैं तो कितने में सर पड़ेंगे जी सर

सोफ़ा कितना में बताए सर

नमस्ते सर